जी हाँ संपूर्ण स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए तैराकी फायदेमंद है क्योंकि तैराकी हमारे स्वास्थ्य में फिटनेस में सहायता करती है तैराकी के माध्यम से हमारा शरीर एक अपनी विभिन आकृति में आ जाता है और कठिन विस्मय रहता है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जब हम तैराकी करते हैं तो हमे कई प्रकार की तैराकी योजनाओं में निपूर्ण होना चाहिए जिसके कारण मैं किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन नहीं हूँ जैसे कि पानी में यदि हम ज़्यादा देर तक रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हो उसके लिए भी हमें सब हमे हमारे स्वास्थ्य से सम्बंधित ध्यान रखना चाहिए सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए फिटनेस बहुत जरुरी है और फिटनेस में फायदेमंद एक तैराकी भी है तैराकी के माध्यम से हमारा शरीर स्लिम रहता है यह हमारे श्वास नियंत्रण में बहुत अच्छी तरीके से काम करें जिस प्रकार हम जब तैराकी करते हैं तो हम ऑक्सीजन को में ग्रहण करते हैं तो हमे शुरुआत से ही आदत हो जाती है कम ऑक्सीजन में जीवन जीने की इस इसलिए यदि कभी भी हमें कम ऑक्सीजन वाले जगह पर जा कर जीना पड़े तो भी हम भले भाँति अपना जीवन यापन कर सकते हैं और हमें जब तैराकी में कम ऑक्सीजन पर जीवन जीते हैं तो हमारा श्वांस और श्वसन तंत्र काफ़ी मजबूत हो जाता है